गोदान रेसिपिफोरनि बाथ्राखौ मिन्थिनो आङो श'फोरखौ बारा नाया आङो जोंनि बिमानावनो सोंनानै मोनो मानोना जोंनि बिमाया गोबां बर'नि संनाय खावनायखौ रोंजोबो बेनिखायनो आङो जोंनि बिमानावबो गोबां सोंनानै लायो जे बबे ओंख्रिफोरखौ माबायदि सङो आरो श'फोरखौ नायोबा आङो भिलेज कुकिं दङ चेनेल बेखौ आं नायो बेयाव बोरमा ओंख्रि संनायफोरखौ आं नायो मानोना बियो एसे संनायफोराव एसे गोब्राब नालाय ओंखायनो ओमफ्राय पिज्जा माबानायफोरखौ नायो बानायनायफोरखौ मानोना जों ओरै गामियारिनि सुबुंखाय जोङो मिन्थिया जे पिज्जाफोरखौ मारै बानायो जानोबो लुबैयो जोङो मोनजाफेरा नालाय ओंखायनो ओंखायनो आङो युटुबफोराव नायो जे माबोरै बानायो ओमफ्राय गुबुन हारिनि संनायफोरखौ नायो जे गुबुन हारिया माबायदि संनानै जायो बेखौ मिन्थिनो थाखाय माबायदि मोनजायो जानायाव स्वादफोरा माबायदि बेखौ मिन्थिनो थाखाय संनाय खावनायखौ आं बिराद मोजां मोनो बेनिखायनो आङो गोदान गोदान रेसिपि मिन्थिनो लुबैयो आरो न'नि मानसिफोरनो जाहोनो लुबैयो जे बाख्नायनायखौ मोननायनि जे संनानै गोथाव मोननायनि मोनजाफेरैखौ बिसोरबो जानो थाखाय मोननायनि ओंखायनो आङो नायो युटुबफोराव गोदान गोदान रेसिपि चाइनिसफोरनि नुडोल्स संनायफोर बिसोरनि संनाय खावनाय बर'नि संनाय खावनायखौ नायोबा आङो थास' बिलाइ ओमफ्राय मैथा संनायखौ नायो माबायदि सङो बेखौ बारा मिन्थिजोबैखाय आं बेखौ नायो बर' युटुबारफोर दङ गोबां बिसोरो बर' युटुबारफोरा संनाय खावनायखौ हगारो बेयाव नायनानै जों मिन्थिनो मोनो जे माबोरै सङो आरो साम'जों सबायजों संनाय बेखौबो नायो साम' दाननाय बेफोरखौ टि भिनि श'फोर होनोबा मास्टार शेफखौ नायो गोबां मानसिफोरा पार्टिसिपेट खालामहैयो बेयाव मास्टार शेफाव बिसोरनि संनायखौ नुनानै सोंलोंनो हायो